हेल्ल' नोंथाङा खोरोमसार बसुमतारि नामा आच्चा आङो क'क्राझारनिफ्राय फैदों अरां नेसनेल पार्कआव बेरायहैनो थाखाय फैदों मा मा आङो बाय ट्रेनजों फैदों दायो माजबात स्टेसनाव दङ आं रेलवे स्टेसन आच्चा नों आच्चा

आच्चा आच्चा अ अ अ आच्चा नेसनेल हाइवे फिफ्टिन

आच्चा औ

दस किल'मिटारसो आच्चा आच्चा राइट टार्निं ना लेफ्ट टार्निं ओं राइट टार्निं जागोन अ अ अ अ आच्चा आच्चा आच्चा नैबे गोनो गोथोआ नैबे मोनसे खोथाखौ आं इसे जितुनाकि नेसनेल हाइवे फिफ्टिन बेनिफ्राय जे अरां नेसनेल पार्कसिम थांनाय बे लामानि कण्डिसना माबायदि

औ औ औ आच्चा अ अ अ देह होनबा साबायखर थाबाय नोंथां इनफ'रमेसन होनायनि थाखाय होनबा थेंक इउ देह